ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہ بہار کا مشہور علاقہ سیمانچل کا علاقہ کہلاتا ہے سیمانچل کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں مچھلیاں بہت پکڑی جاتی ہیں میں بھی کبھی کبھی مچھلی پکڑنے کا کام کرتا ہوں اور لیکن مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے ہاں مچھلیاں بہت مجھے بہت پسند ہیں میری پسندیدہ مچھلیوں میں ریہو مچھلی ہے اور سینگھی مچھلی ہے لیکن اس میں کانٹا بہت زیادہ ہوتا ہے سینگھی مچھلی میں کانٹا کم ہوتا ہے لیکن ریہو مچھلی میں کانٹا زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے کاتلہ مچھلی ہے اور مونگڑی مچھلی ہے اس میں مونگڑی مچھلی میں کانٹا کم ہوتا ہے اور کاتلہ مچھلی میں کانٹا زیادہ ہوتا ہے یہ سب یہ ساری مچھلیاں بہت اچھی ہوتی ہے ریہو مچھلی ہمارے علاقہ کی پسندیدہ مچھلی ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مچھلیاں ہیں لیکن ریہو مچھلی اپنے علاقے ہم لوگوں کے جو علاقہ ہے اس علاقے میں کم پائی جاتی ہے یہاں زیادہ تر اکثر و بیشتر سینھگی مچھلی اور مونگڑی مچھلی اور کووئی مچھلی یہ سب مچھلی زیادہ پائی جاتی ہے اس وقت ہمارے ذہن میں ان تمام مچھلیوں کے نام نہیں ہیں